हैलो हां जी मै इत्थे मतलब कमरे जेह्ड़े होटल दे थुआढ़े कमरे न कमरे लुआने ते बाह्रा दी बड़ी यात्रा आई दी बड़े अच्छे अच्छे आए दे तुस मिगी केह् कमीशन देगे जे थुआढ़े कमरे लुआगे हां जी हां जी हां अच्छा अच्छा अच्छा हां जी जरूर अच्छा हां हां जी हां जी गाइड जेह्डे न हां अच्छा अच्छा जेह्ड़े उं'दे कन्नै बंदे ड्रैवर आए दे उ'न्दे उ'नेंगी कमरे थ्होई जाङन ते हां ठीक ऐ ते फ्ही एह्दा बी होई जाह्ग हां जी अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ न हां अच्छा जे पार्टी होग कोई ते फ्ही असें बाद्धा घाटा होई जाह्ग ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक